मां इलाही ख़ुशीअ सां हिकिड़ो चाइना कंपनीअ जो हैडफ़ोन वरितो हुओ ॾिसण में बि ॾाढो सुठो हुओ पर घरि वञी करे हिकु ॾींहुं यूस कयो त राति जो ई हिन में ॿुधण में डिस्टबंस इलाही अचण लॻो जेको इलाही ख़राबु एक्सपीरियंस रहियो मुंहिंजो इन में जेको पाणि आवाज़ बि जेको अचे पियो इलाही घटिजी करे पियो अचे ऐं जेको कन ते पाण हैडफ़ोन रखंदा आहियूं हुन में बि इलाही वाइब्रेशन पियो अचे त इलाही ख़राबु एक्सपीरियंस रहियो हिन में ऐं आवाज़ में बि इलाही डिस्टबंस हुओ तव्हां हिकु ॾींहुं बि मुंहिंजी इहा प्रोडक्ट न हली त मां नथो चाहियां की केर बि अहिड़ी चाइना जी प्रोडक्ट जा इहे हैडफ़ोन वठनि त पोइ हिन में वक़्त जो ख़बर ई नथो पिए कॾहिं पाणि वठी आयासीं कीअं ख़राबु थी वेई पाणि इलाही सुठो वीचारे करे सुठो ॾिसी करे वठी अचूं था पर कंहिं महिल ख़राबु थी थी वञे ख़बर ई नथी रहे